हमरा गाँव महिषीमे जे कोनो फसल तेहन नहि छै जे होइत तऽ छै सभ फसल लेकिन दालि जे होइत छै खेसारीके ओ बहुत उपजैत छै ओहि गाँवमे तऽ ओकर साग जेना खेतकेँ पहिने जोताबैत छी आ खेत जोता कऽ ओहिमे जे होइत छै दालिकेँ बुनैत छी दालि बुनिके तऽ ओ बड़ा होइए तऽ ओहिमे खाद डालैत छी अगर हाल नहि छै तऽ ओकरा पटाबैत छी पानी डालैत छी मतलब मशीनसँ पटाबैत छी तऽ बड़ा होइए तऽ ओहिमे फल लागैए तब पकैए तऽ ओकरा उखाड़ैत छी उखाड़ि कऽ ओकर बाद दौनी कराबैत छी दौनी करा कऽ जे छै ने तऽ ओकरा जे झाड़ि फटकि कऽ तऽ अपन ओकरा दालि मतलब दररि कऽ तब ओकर दालि बनाबैत छी आओर आओर ओहि गाँवमे एतना वानर आयल छै कि आओर कोनो चीज नहि होइ लेल दैत छै तऽ उएह एगो खेसारी होइए आओर कहीँ कहीँ आओर जे होइत छै गेहूँ होइए नहि तऽ खेसारिए जे छै ने से होइत छै